مڈل جنریشن نظریہ اِس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ ہر نئی جنریشن اپنی ماضی جنریشن سے مختلف ہوتی ہے اور اِن کی توقعات علائق اور تجربات مختلف ہوتی ہیں یہ نظریہ ہمیں اِن دو مختلف نسلوں کے درمیان توازُن قائم کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے پرانی نسل اپنے تجربات اور علائق کو نوجوان نسل کے ساتھ شیئر کر کے اُن کی سمجھ میں اضافہ کر سکتی ہے جس سے نوجوان نسل کو ایک جامے تصّور حاصل ہوتا ہے کہ کیسے مختلف وقتوں میں مواقع اور تبدیلیاں آئی ہیں اِسی طرح نوجوان نسل کی نئی تجربات اور ٹیکنالوجی کے علموں کو پرانی نسل کو سیکھنے کا موقع مِلتا ہے جو اُن کی معلومات کو تازہ کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے یہ تجربات اور مشترکات دونوں نسلوں کے درمیان فرق کو سنبھالنے کے لئے بہتر تفہیم اور تعاون کا ذریعہ بن سکتے ہیں جس سے معاشرت میں مختلف نسلوں کے مابین توازُن کو بہتر بنایا جا سکتا ہے